असांजे भारत देश में सुबुह उथण खां ई वॾनि जा पेरे पवंदा आहियूं ऐं सनानु पाणी करे भॻवान जी पूॼा कंदा आहियूं ॾीओ ॿारींदा आहियूं अगरबत्ती ॿारींदा आहियूं ऐं पीपल देवता जी बि छंछरु ॾींहुं ॾाढी सुठे सां पूॼा कंदा आहियूं पीपल भॻवान ते जलु चढ़ाईंदा आहियूं ऐं अॻरबत्ती ॿारींदा आहियूं सुर्य भॻवान ते बि जलु चढ़ाए करे ऐं तुलसीअ जो हर हिकु घर में पौधो लॻलु आहे उन ते बि जलु चढ़ाए अगरबत्ती ॿारे करे ॾींहं जी शुरूआति कंदा आहियूं असांजे देश में गांइ खे बि ॾाढो मञींदा आहिनि गांइ जी पूॼा कंदा आहिनि गांइ खे माता मञींदा आहिनि गांइ खे ॻुड़ु फुलिको खाराईंदा आहिनि ऐं गांइ जा पेरे पवंदा आहिनि असांजे देश में चालीसा बि सुठे सां मल्हाईंदा आहिनि चालीह ॾींहं चपल न पाईंदा आहिनि ऐं चेटी चंड ते हर हर हिकु मंदर ते मथो टेकींदा आहिनि असांजे देश में नवरात्रा बि ॾाढी सुठे सां मल्हाईंदा आहिनि नव ॾींहं फल फ्रूट खाईंदा आहिनि ऐं कुझु मास मछी न खाईंदा आहिनि असांजे देश में जनमु ऐं मृत्यू रीति रिवाजु बि ॾाढो सुठे सां थींदो आहे ॿियनि देशनि में इहो कुझु बि न थींदो आहे न ई अगरबत्ती ॿारींदा आहिनि न ई पेरे पवंदा आहिनि कंहिंखे न ई हू कुझु कंदा आहिनि मतिलबु असांजो भारत देश में इहो सभु थींदो आहे